दिक्खो भाई साढ़ै ग्रांऽ च कुश्ती बड़ी फेमस ऐ जिस्सी आखदे छिंज होर लोक जंदे करदे लोकें मनोरंजन दसदे शैल शैल पैसे कमांदे उत्थै लोक नोह्ड़ा मनोरंजन दिक्खदे आखदे ओह् दिक्खने कन्नै उमर बदधी दी आखदे न लोक ग्रांऽ दे सुना इ'यां

इ'यै साढ़े जैदा फेमस छिंज गै जैदा फेमस हां इ'यै जेह्के मनोरंजन बगैरा करदी लोक घुलदे ओह्दे बिच्च इक दुए गी हराने दी कोशश करदे आपूं जित्तने दी कोशश करदे कि अस जितचै जेह्के बी इनाम बगैरा हैन ओह् असें थ्होए एह् साढ़े ग्रांऽ च ते कुश्ती ऐ जैदा फेमस जिस्सी डोगरी च अस छिंज आखदे होन्ने इ'यै